ہمارے گاؤں میں ندی ہے اور پانی بہت سارا ریتا چلتا ہے اس میں بچے لوگ سب گھوم پھر کے دیکھنے لگتے ہیں دیکھ کر کے اس میں ہیل کے ہیلا سیکھنے نا جاتے ہیں گھوم پھر کے ندی کنارے میں کھیلنے دھوپنے لگتا ہے اور س ہم بھی لوگ جاتے ہیں بچے لوگ کو پکڑ کے لے آتے ہیں پھر لنچ پہ جاتے ہیں پوکھر کات میں نہا سنا کے پوکھر میں بچے لوگ کو گھماتے ہیں ندی کنارے میں بڑا شوق سے گھومتے ہیں کھیلتے ہیں اور نہا سو تے ہیں اور ندی میں مچھلی بھی مارنے لگتے ہیں مچھلی مار کے لے آتے ہیں جال میں چھنی میں چھان کے لاتے ہیں اور بچے لوگ سب کھا پی کے گھوم پھر کے ندی کنارے میں ہیلا مار کے اوپر ہو جاتے ہیں پھر جاتے ہیں گھومنے لا پوکھر کات میں چھنی سے مچھلی چھان کے لے آتے ہیں ٹوکری میں لے کے اٹھا کے بازار سے بیچ کے روپی گھما پھرا کے نہاتے ہیں اور گھومتے ہیں کپڑا دھوتے ہیں اور ہیلا مارتے ہے اور بچے لوگ سب کو ہیلا سکھاتے ہے سکھا کے اور بچے سب کا مارتے ہے پوکھر میں پانی کات میں اور گھومنے کا بہت بڑا شوق ہوتا ہے بچے لوگ سب کے ندی کنارے میں ناؤ پہ چڑھ کے گھومیں گے اور لگا بھی کھیپ کے اور گھوم کھینچ کے کر وار مار کے ندی کات میں پاس ہو چاکتے ہیں اور سفر جانے میں سے کوار گھیچ کر کے ندی کے کات میں لے آتے ہے ناؤ کھیپ کر کے اور بچے لوگ کو ہیلا سکھاتے ہیں اس پار اس پار کھیپتے ہے پانی میں اور ای پار او پار کر کے گھون گھینچ کے کات لگا کے لا سکھاتے ہیں سکھا کے اپنا گھوم پھر کے ٹائم پاس ہو جاتا ہے بچے لوگ سب کو